हैलो जय झूलेलाल हा साईं ॿुधायो साईं छा शेवा कयां तव्हांजी हा साईं हा जी जी जी जी हा साईं हा साईं मिली वेंदो न साईं तव्हांखे छा छा खपे बाल्टियूं घणी खपनि

हा हा हा हा जी जी जी जी साईं अॼुकल्ह इहे थाला वाला हलन था न थाला असांजे कूकर था हलनि हा थाल कूकर हलन था अॼुकल्ह कहिड़ा कहिड़ा अची विया आहिनि उहे त

हा हा हा हा गैस गैस आहियां आहिनि गैस था हलन सिलैंडर आहियां आहिनि उहो सैट ईंदो आहे हिकिड़ो सैट ईंदो आहे पूरो पूरो सैट ईंदो आहे हा छिको छिको चइबो आहे हा छिको चइबो आहे हा उहो उहो मिली वेंदो साईं हा उहो हा मिली वेंदो साईं हज़ार हज़ार रुपिए हुनजो रेट आहे हा हा कंपनी सुठी आहे जी हा उहो ईंदो आहे न स्टील जो ईंदो आहे हा हा साईं हा साईं हा हा हा हा साईं

घणा घणा घणा घणा साईं घणा घणा लिखूं इहा क्वांटिटी बि ॿुधायो न हा हा छाणी छाणी छाणी चइबो आहे छाणी हा हा हा हा ठीकु बिल्कुलु हा दंड चइबा आहिनि उन खे हा हा हा हा मिली वेंदो साईं क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी तव्हां ॿुधाईंदो बाटला घणा खपनि तव्हांखे अच्छा थालियूं

हा हा हा ऐं उन्हनि में गिलास कहिड़ा खपनि नंढा खपनि वॾा खपनि छिका खपनि जो हिन में जेका गिलास टंगो वेंदो आहे रखबा आहिनि हा कूकर घणा कहिड़ा खपनि नंढा वॾा हा हा हा हा त मां इन में घणा घणा घणा कयांव कूकर अच्छा हा थाल थाल थाल साईं हा ऐं पोइ छा चइबो आहे अने ॿ बाटला वाटला बाटला न लिखायो न न न लिखायोव हा हा बाटला घणा कयो साईं हा ऐं तव्हांजो इहे कोपन जो सैट खपे जो ईअं स्टील में ईंदो आहे हा हा हा हा जी जी जी ठीकु आहे ॿियों ॿियों हा हा हा मां हा हा जय झूले